मैंने जो अपना पहला प्रोडेक्ट खरीदा था वॉच खरीदी थी तो उसका मुझे इक्स्पीरीअन्स बहुत अच्छा रहा था पर मैंने दूसरा जो प्रोडक्ट था वो मैंने वॉच और दीवार घड़ी मंगाई थी तो दीवार घड़ी जब मैंने ऑर्डर किया था तो वो मुझे अपने सात दिन के अंदर उन्होंने मुझे डीलीवेरी का बोला था पर वह प्रोडेक्ट मुझे सेवन डे देस सात दिन के अंदर नहीं मिला उसके बाद में वो कम से कम बीस पच्चीस दिन बाद में आया और बाद में भी जो प्रोडेक्ट या जो पैकिंग थी वो सही नहीं थी जिसकी वजह से उसे घड़ी का काँच टूट गया था तो मुझे बहुत बुरा लगा और न में उसको रिटर्न कर पाया क्योंकि वो टाइम पीरीअड निकल चुका था उसका और कम्पनी वालों ने उसको वापस भी नहीं लिया इस तरीके से जो मैंने प्रोडेक्ट ऑर्डर किया था वो मुझे अच्छे कन्डिसन में नहीं मिला टूट गया था इस कारण से दोबारा कभी जब मैं अनलाइन सॉपिंग करूंगा तो मुझे सोचना पड़ेगा क्योंकि मेरा फर्स्ट इक्स्पीरीअन्स था वह तो अच्छा था पर मैंने सेकंड जो ऑप्सन ऑनलाइन ऑर्डर किया था या ऑनलाइन शॉपिंग की थी तो वो मेरा प्रोडेक्ट सही नहीं था तो मुझे बहुत नेगटिवीटी आ रही थी कि मैंने यह प्रोडेक्ट क्यों ऑनलाइन ऑर्डर किया था क्योंकि इससे मुझे पैसों का भी और अपने समय का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता